हलो हा इहे वी ईडन बाज़ार जो आहे किराना स्टोर हा हा मां तव्हां खां सॼो महिने जो सीधो वठंदी आहियां न पोइ दालियूं वालियूं सभु अची वयूं अथव हा न मूंखे उहो हुन ॾींहुं मां कयोमांसि इयो फ़ोनु कयोमांसि त चईं दालियूंं अचणियूं आहिनि सुठियूं तॾहिं मां चयो अॼु फ़ोनु करे अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हा अच्छा हार्पिक वग़ैरह बि आयो अथव हम्म अच्छा अच्छा पोइ मां दा दालियूं लिखांयांव थी उहे लिखो पंंज पंज किला हा मूङनि जी दाल मूङनि जी दाल चणनि जी दाल साई दाल हा ऐं तूअर जी दाल अरे डेटॉल बि मोकिले छॾियो हा डेटॉल बि मोकिले छॾि हा साबुण बि मोकिलियो साबुण बि मोकिलियो ऐंं हथनि धोअण जो बि इहो जेको अथव हैंडवॉश हा हा हा हा हा हा उहो बि मोकिलियो ऐं ॿियो खंडु खंडु हुजेव त खंडु बि मोकिले छॾियो खंडु बि पंज किला ऐं चाय पती हुजेव त उहा बि मोकिले छॾियो अधु किले जो अच्छा एड एड्रैस लिखो भला बैरेक सोरहं सौ अठावीह शीला नगर हा उल्हास नगर पांच पंज हा हा हा त पोइ तव्हां खे उहो कुझु जी पे वग़ैरह कुझु काने छा हा त पोइ हा हा पोइ बिल ते मूंखे फ़ाइदो घणो ॾींदा अच्छा उहो ई उहो ई मां चओ पहिरों त फ़ाइदो पुछां नी हा उहो ई पोइ हेॾे सामान ते बि पंज परसेंट खाली ॾींदव ठीकु आहे जीअं सम्झ में अचेव तव्हां एड्रैस लिखियलु अथव पोइ बिल ठाहे मोकिलो त मां मोकिले थी छॾियां मां हा ठीकु आहे हा हा